हेलो हँ बोलिये अच्छा अच्छा बोलिये की डिस्कस करना है हँ

अच्छा एक्स्ट्रा क्लास तऽ इसकुलमे तऽ सरकारी इसकुलमे कए घण्टा तक पढ़ाबैत छियै अपने ओ ध्यान अपने दैत छियै इसकुलमे

तऽ बच्चाके तऽ हम बच्चाके ओहि तरहसँ घरमे ध्यान दैत नहि छी अच्छासँ पढ़य बच्चा पढ़यमे तेज होइ तऽ फर्स्ट करय एकरा खातिर अहाँकेँ ने हुनकापर ध्यान दिअए पड़तै कि बच्चा कैसे पढ़यमे तेज होइ

यानिकि चालीस मिनट पहिले बच्चाके भेजय लेल लेट हो जाइत छै कि हँ इसकुलमे जेतै हँ अच्छा ई बात ने इसकुलमे जेतै तऽ बच्चा पढ़यमे नीक होतै तऽ ई तऽ मास्टरके ने ध्यान दियै लेल पड़तै एकरा खातिर तऽ ध्यान तऽ हम देबै करै लैत छी जे बच्चा अच्छासँ पढ़य हमहूँ देले धरे ध्यान कि हँ बच्चाके इसकुल भेज दै लेल

हँ ओहि खातिर तऽ ध्यान तऽ दै लेल छियै अच्छासँ ध्यान दै लेल जे कि बच्चा पढ़यमे तेज हुए अच्छासँ पढ़य आगे चलिके कुछ बनय अभिएसँ पढ़तै तब ने आ देलखिन छै समय समयपर किताब उताब मिलतै तभी ने बच्चा आगे बढ़तै समयसँ ओकरा जानकारी मिलतै कि हँ ऐसे पढ़ना है उससे पढ़ना है